مجھے پرسنلی زیادہ خوشبودار پھولوں کے پودے اگانے بہت پسند ہیں جیسے کہ گلاب ہو گیا چمیلی ہو گیا یا موتیا کے پودے ہو گئے اس کے علاوہ پھر میں جو چھوٹی چھوٹی ہربس ہوتی ہیں تو ان کو اگانا پسند کرتی ہوں جیسے کہ پودینہ ہو گیا یا پھر کوتھمیر ہو گئی یہ ساری چیزیں ہیں جو گملوں میں بھی اگ جاتی ہیں اور آسانی کے ساتھ کم دیکھ بھال میں بھی بڑھ جاتی ہیں اور میرے یہاں ویسے زمین نہیں ہے تو میں نے اپنے گھر پر بس چھوٹے چھوٹے گملے لا کر رکھے ہوئے ہیں اور ان میں نے یہ ساری چیزیں اگا کر رکھی ہوئی ہیں جو کچھ میں نے فریجات وغیرہ کی بیل بھی چڑھ بنا کے بیل بھی چڑھا کے رکھی ہوئی ہے اور کچھ باسندی کے پودے جاسندی کے پودے اور جو موسمی موسمی جو پھول ہوتے ہیں ان کے کچھ پودے لا کر رکھے ہوئے ہیں جوہی اور جائی کی بیلیں ہیں تو اس قسم کی میں نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سبزیاں پھلدار درختوں کے لیے میں نے جام لگا کے رکھا ہے گملے میں اور اس بار تو ما شاء اللہ کا کئی اچھے خاصے پانچ دس جام بھے لگے ایک ایک گملے میں تو وہ چھوٹی سائز کے تھے لیکن بڑی خوشی ہوئی جب ان جام کو دیکھ کے اور مجھے تو کچھ زیادہ میٹھے بھی لگے کیونکہ وہ بالکل کسی آرگینک اور سب آرگینک کھاد میں پلے ہوئے تھے اور صاف ستھرے پانی میں ان کی افزائش افزائش ہوئی ہوئی تھی تو مجھے تو وہ جام کے بھی پودے بہت اینی فروٹ بہت پسند آئے اس کے علاوہ میں نے گھر میں کچھ لیموں کے پودے بھی اگا رکھے ہیں